म्हाका खेळांत व्हडलोसो इंट्रस्ट ना तरी म्हाका कबड्डी खूब आवडटा कबड्डी खेयटाना खेळगडी कबड्डी कबड्डी म्हणत दुसऱ्या बाजूक येता अशें म्हणटाना ताचो स्वास वचपाक जायना अशें म्हणटा म्हणटा तो दुसऱ्या खेळगड्याक हात लायता मागीर तो बाद जाता मागीर ताणें आपणाक सांबाळून परत आपल्या बाजून येवंक जाय जाल्यार तो शिकलो